हेल्ल' हेल्ल'

मा बुंदो बेसेसो ल'न नांगौ आच्चा बेसे फरायनाय नोंलाय अके जागोन बेनि थाखाय नोङो अफिसाव खेबसे फैनांगोन अफिसाव फैनांगोन नोङो खेबसे ओमफ्राय नोंनि मा मा दकुमेन्ट दङ नोंनि नामाव हाबो दङ

आच्चा नों बेखौ ल'नखौ लानानै नोङो मा खामानियाव बाहायगोन माबाफोर बिजनेस बा माबाफोर मोसौ मोसा फिसिगोन ना न' लुगोन क्रिस'क औ आच्चा आच्चा मोजां मोजां बेफोर हाबाफारि लानाया जायखिजाया ल'नखौ मोनगोन नोङो नों बेफोरखौल' माखासे दकुमेन्सखौल' नों रेदि खालामनानै माबानांगोन जोंनि सिगाङाव हायोबा नोङो माने फिसियोबा मोसौ मोसाखौ फिसिबाबो बे आबादारियाव गोग्लैखायो क्रिस'क नालाय सिन्था खालामनाङा नोंनि जेसेबां दकुमेन्सफोर दङ आरो बेंक एकाउन्ट पासबुकक आधार कार्द पेन कार्द भटार कार्द दानि जुगावथ' गासैबो नांजोबगौ नालाय नोंथाङा अफिसाव फैनानै खेबसे नुजाफैनांगोन बेजों लोगोसे जोंनि सारआ रायज्लायगोन नोंजोंहाय माबायदि फ्रसेस खालामनांगौ होननानै खिथाहरगोन होनबानो नोङो नों सारजों रायज्लायब्लानो नोङो क्लियार जागोन होनब्लानो नोंथांनि ल'नआ एग्रिमेन्ट जागोन धयन'बादसै थेंक इउ